आंनि बांसिन मोजां मोननाय गेलेमुनि मुंआनो जाबाय फुटबल आरो आङो बेखौ आंनि देहानि आरो गोबां प्रेक्टिसफोरनि थाखाय गेलेनो मोजां मोनो आरो बेखौ गेलेनायजों जोङो गोजौआव गोबां जिउआव जौगानो हायो आरो जोंनि उननि समफोराव जोङो जोंनि उननि समफोरनि गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनो हायो बेफोरबायदि गेलेनायफोरजों आरो जोङो गोबां लोगोफोरजों गुबुन जायगानि गोबां गेलेगिरि बिथांमोनजों लोगो हमनो हायो आरो मोजां गेलेनाय बेस्ट प्लेयारफोरखौ सिनायनो हायो बेफोरबायदि बिनि थाखायनो आङो फुटबलखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो जोंनि देहाफोरा गोरा थाजिम जायो आरो जोङो बेफोरखौ गेलेनानै जिउआव गोबां जौगानो हायो